سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارے باورچی خانے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں قدیم دور میں ہمارے گھر کی عورتیں سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں ہر کام میں محنت اور مشقت تھی لیکن آج کے اس جدید دور میں ہمارے باورچی خانے میں بجلی کے آلات استعمال کرنے سے ہر کام کم وقت میں سرانجام ہو جاتا ہے جیسے اگر ہمیں مصالحہ پیسنا ہے تو پہلے سل بٹے سے کام کیا جاتا تھا اور اب مکسر گرینڈر میں فوراََ مصالحہ پیسا جاتا ہے کم وقت میں اور آسان اسی طرح پہلے کھانا چولہے پر پکاتے تھے اور لکڑیاں جلا کر چولہا جلانے سے فضائی آلودگی بھی ہوتی ہے اور اب گیس سلنڈر پر بنا فضائی آلودگی کیے کم وقت میں جلدی جلدی زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں اور اوون کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس میں ہم کیک اور ڈونیٹس اور بیکری کے بہت سارے آئٹمس گھر میں تیار کر سکتے ہیں کھانا گرم کرنے کے لیے بھی اوون کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں انڈکشن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو پاور سے چلتا ہے